हांव दर्शना कोकोनट प्लकर्सां कडेन उलयतां म्हाका न्ही म्हजे भाटांत नाल्ल पाडपाचे आशिल्लें तर एक पन्नास सुमार इतकें कॅपेसिटिचें भाट आसा आमचें तर तुमची रेट कशी कितें आसा एक दुसऱ्या आठोड्यांत म्हणल्यार एक बावीस तारीख बरें तुमी एका माडाचे कितले घेता बरें आठशी एका माडाचे जाल्यार आनी तेका कितें दिवचें पडटा मागीर बिकोज म्हणचे आमच्या इतून अशें आशिल्लें की जेन्ना कोण पाडपाक येता जो पयलीं येतालो तो पयशे घेनाशिल्लो आमी आतां समज एका माडाचे तीस नाल्ल काडल्या एक धा नाल्ल आपणाक दी म्हणटालो तो आं बरों आसा आनी दुसरें म्हटल्यार आतां ही म्हजी पयलीच फावट अशें कॉंट्रेक्ट कोणा कडेन करतां तें म्हणजे अशें कॉल करून कोणा विचारता तें तुमी असो कॉंट्रेक्ट बी घेतात अशें एक तीन म्हयन्यांचो वा एका वर्साचो एका पर्टिक्यूलर पिरियडाचो भाट म्हणजे नाल्ल पाडपाचो

आं बरें मागीर एडवान्स पेमॅंट करूं तुमकां कांय तुमच्या मनशा कडेन दिवं हांव पेमॅंट बरें तुमकां हांव मागीर ह्याच नंबराचेर कॉल केल्यार जातां बरें